हँ कहिऔ की भेल एतै छी कहू ने एहिठाम बढ़िआँ बढ़िआँ बेवस्था छै अहाँके कोनो की भेल हँ तऽ अहाँ एहिठाम आउ

एहिठाम आबि जाउ एहिठाम हॉस्पिटलमे आबि जाउ अहाँ कऽ बढ़िआँ बेवस्था छै एक नंबर डाक्टर छै दबाइ दारु बेड फ्री छै खाइयो लऽ फ्री छै कोनो दिक्कत एहिठाम नहि छै अहाँ कऽ बढ़िआँ इलाज शहरसँ बढ़िआँ डाक्टर छै एहिठाम बुझलियै

हँ तऽ ओएह तऽ कहैत छी महिषी आबि जाउ ने स्वास्थ्य विभागमे एहिठामका डाक्टर बढ़िआँ छै अहाँकऽ इलाज बढ़िआँ होयतै हँ देखाए देब अहाँ एबै तखन ने आबि हँ आबि कऽ अहाँ हमरासँ सम्पर्क करू हमरासँ सम्पर्क करियौ अहाँ आबि कऽ अहाँ कऽ हम डाक्टरसँ बढ़िआँ डाक्टरसँ देखाए देब अच्छा ठीके छै अहाँ एबै नहि नहि होयतै हँ नहि होयतै एकदम मन ठीक रहतै कोनो दिक्कत नहि डाक्टर लग अहाँकऽ नाम की हम डाक्टर अहाँ एबै तहन ने हमरा लग डाक्टर तऽ सबटा हमरे लग छै हँ तऽ अहाँ हँ तऽ अयबै अहाँ तऽ एहिठाम इलाज बढ़िआँ इलाज होइत छै सब चीज छै बेवस्था कोनो बातके नहि दिक्कत छै एहिठाम एहिठाम अहाँकऽ अल्ट्रा अहाँ हमरा लग नंबर यऽ ने हमर हमरा लग आबियौ ने अहाँकऽ हमरा लग तहन डाक्टर लग लए जाएब बीमारी जखन बुझबै कोन डाक्टर हँ तऽ जखन बीमारी मालूम होयतै तहन ने ओहि डाक्टर लग लै जाएब कोनो डाक्टर लग लै कऽ चलि जाएब अरे अहाँ पहिने पहिने महिषी आबू ने हँ महिषी अयबै ने तऽ जे अहाँकऽ जे बीमारी छै ने अहाँ जे बीमारी कहबै ओहि बीमारीके इलाज भए जेतै एहिठाम एहिठाम बढिआँ डाक्टर बैठैत छै हँ तऽ अहाँकऽ कहलहुँ तऽ डाक्टर लग अहाँ अयबै तखन ने तऽ अहाँ नाम डाक्टरसँ की लेनाइ यऽ पहिने अहाँ हमरासँ भेंट करबै तऽ ने ऽ ओहि डाक्टरके नाम बतायब अच्छा ठीके छै हम बादमे अहाँसँ गप करैत छी ठीक छै